हाँ करौली ज़िले का खेती आम व्यवसाय है और पहाड़ों में पत्थर फोड़ना ज़्यादातर लोग पहाड़ों में पत्थर फोड़ते है क्योंकि करौली में ज़्यादातर पहाड़ हैं और वह पत्थर फोड़ कर अपना आर्थिक स्थिति को सम्भालते हैं घर का खर्च चलाते हैं कुछ लोग खेती और उस से उभर कर खुद से ग्रॉसरी स्टोर डाल लेतें हैं टीचर बन जाते हैं कुछ मिस्त्री का काम करके बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं इन तरीकों से अपना जीवन का तरीका चुनते है जीने का कुछ लोग अपना खेती में ही अपना जीवन समझते हैं और खेती करना उन्हें अच्छा भी लगता है क्योंकि खेती करेंगे तभी लोग अन्न खा पाएंगे अनाज नहीं उगाएंगे तो लोग खाएंगे क्या इस वजह से उनको खेती करना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को पत्थर फोड़ते है उनको पत्थर फोड़ना अच्छा लगता है क्योंकि वह घर से बाहर नहीं जाना चाहते कुछ लोग अपना स्टोर डाल लेते हैं कुछ सव गोवर्मेंट टीचर बन जाते है कुछ मिस्त्री का काम करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं